जोंनि न'फोराव जेरेखम इसिं न' बा गुबुन गुबुन न'आव जेरेखम खांख'मा खांख'मा एम्फौ एनला गोमोथिं बा एन्जर बेफोरबादि अनेकथा हाबनो नागिरो थारमानि बेफोरनि सायाव जुदि सांग्रां खालामनांगौ जायोब्ला गाव गावनो साखोन सिखोन दोननांगोन आरो जेरेखम नों ओंखाम संग्रा न'फ्राव खांख'मा एन्जर गोमोथिं बेफोरबादिया हाबखायो खिन्थु बेफोरखौ जुदि नोङो नोंनि जाग्रा लोंग्रा बुस्थु'खौ बायह्रायाव दोनालासेनो जुदि नोङो मोनसे सेफ जायगा बा मोनसे जायगाया मोजाङै जुदि खोबनानै दोनोब्ला अबेबा मोनसे माबाफ्राव मोजाङै दोनोब्ला बेफोरो थारमाने नोङो बैफोर जानायनिफ्राय बा खिनाय हासुदेरनायनिफ्राय नोङो रैखा खालामनो हायो आरो गावनि देहायाव बेमार जानायनिफ्राय नोङो जेब्लाबो गोजान फारसे थानो हायो आरोखि आरो बै खिग्रा न'फोर जेरेखम फायखानाफोर बेफोराव नोङो गोबां रोखोमनि बेक्तेरिया सिखारनो नागिरो थारमाने बेफोर खिग्रा जायगा खिग्रा न'फोरखौ साब सिखोन जेब्लाबो मोजाङै सुनानै दोननांगौ लोगोसे आरो नोंनि बै जेखिनि बादामालि बा गोबां रोखोमनि लिमोनग्रा बुस्थु माने सोमजिनो नागिरो बेफोरखौ नोङो मोजाङै साखोन सिखोन जुदि लाखियोब्ला माने बेयाव बेमार जानायनिफ्राय गोजान जानो हायो आरो जानाय लोंनाय बेफोरखौ मोजाङै जुदि साफा सिखोन सिखोन साखोन जुदि लाखियोब्ला नोंनि न'फोराव जेरेखम एम्फौ एनला गोमोथिं खांख'मा एन्जर एनला हाबनायनिफ्राय नोङो मोनसे गोख्रों साबधान माबायाव लाबोनो हायो